ہیلو آپ پزا گلیری مالیگاؤں کے منیجر بول رہے ہیں نا جی میں نے کل کا جو آڈر پلیس کیا تھا آپ کی ادھر اس کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے میں نے کال کیا ہے آپ پلیز اس کو نوٹ کریے کیوں کہ میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں ہاں بھائی کل ہی آڈر کیا تھا میں نے کچھ پانچ لوگوں کا آڈر کیا تھا تو ہم نے کچھ چیز بس پزا منگائے تھے اور چکن تندوری پزا لارج سائز منگایا تھا اور برگر منگائے تھے اور فش نگیٹس منگائی تھی اور اور میں نے آپ کو اسپیسیفکلی بولا تھا بھائی کہ مجھے اوریگانو اور چلی فلیکس کے پیکیٹ آپ اکسٹرا دینا لیکن یہاں پہ آنے کے بعد میں نے پارسل میں چیک کیا تو اس میں تو تھا ہی نہیں اچھا آپ نے ڈالے تھے کیا پر مجھے تو ملا ہی نہیں بھائی تو آپ پلیز چیک کریے ہاں یہ میری میجر کمپلین ہے اور ہاں دسری کمپلین کمپلین تو نہیں پر میں آپ کو ایسے کیوں کہ میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں تو آپ کو فیڈ بیک دینا مجھے اچھا لگ رہا ہے تاکہ آپ اپنی ہی کوالیٹی اور امپروو کر سکے چیز بس پزا تو ایز یوزول آپ کا اچھا تھا اور سب نے اچھی سے انجوائے کیا اور تندوری پزا بھی اچھا ہی تھا صرف لیکن فش نگیٹس اس ٹائم کے زیادہ کرسپی نہیں بنے تھے اور تھوڑے ہاف کوکڈ تھے شاید آپ نے گھائی گھائی سے بنائے ہوں گے اچھا اوکے ارجینٹ میں بنائے تھے کیا آپ نے ہاں لیکن وہ فرائی ٹھیک سے نہیں ہوئے تھے نا بھائی تو کرسپی نہیں لگ رہے تھے تو جو میرے گیسٹ تھے وہ لوگ بھی کمپلین کر رہے تھے کہ تھوڑا اچھی سے فش کوک بھی نہیں ہوا ہے اور باہر کی لیئر بھی کرسپی نہیں ہے اور جو اس ٹائم کے جو برگر بھیجے تھے آپ نے اس کا جو چکن کے پیسز تھے وہ جوسی بھی نہیں تھے بھائی پورے ایک دم ڈرائی ہو گیے تھے ایکسس ہی کوک ہو گیے تھے اس کے لیے اس ٹائم کا جو برگر تھا وہ بچے لوگ نے انجوائے بھی نہیں کیا اور گیسٹ بھی تھوڑا کمپلین کر رہے تھے تو آپ کا ڈیلیوری بوائے جو ہے آپ پلیز اس سے چیک کریے کیوں کہ میں ہمیشہ جو آپ کو کچھ چیز چاہیے رہتی ہے جو ایکسٹرا ریکویسٹ رہتی ہے اسپیشل ریکویسٹ وہ میں آپ کو آڈر دینے کے ٹائم بتا دیتی ہوں تو آپ پلیز آپ کے جو ڈیلیوری بوائے رہتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا کرسپونڈنگ کر کے میری اسپیشل ریکویسٹ کو تھوڑا اوور لک نہ کریے اور ڈیلیوری تو مل گئی تھی ٹائم پہ لیکن ذرا جو پزا کے پیکنگ تھی وہ بھی تھوڑی بہت ہل ڈل گئی تھی پورا پزا ایسے اسپریڈ ہو گیا تھا پورا ایسا پھیل گیا تھا اور تھوڑی سلائیسز سب پھیل گئی تھی باقی تو ٹھیک ہے جو مجھے دینا تھا آپ کو دے دیا جی ہاں باقی ٹھیک تھا بھائی اوکے بہت شکریہ